जय झूलेलाल जीअं असीं इंडिअन आयल म्यूजिक शो ॾिसंदा आहियूं उहा असांखे घणेई पसंदि आहे जीअं शो ईंदा आहिनि हुन जेको म्यूजिक थींदा आहिनि हू असांखे घणेई वणंदा आहिनि ही असीं सभ घर में वेई करे सभ ॾिसंदा आहियूं टी वी ते इहा शो ईंदा आहिनि म्यूजिक शो जीअं रिअल्टी शो ॾिसण में असांखे एतिरा सुठा लगंदा आहिनि जीअं असांखे बिल्कुलु पसंदि जीअं सिंधी शो जो विशाल ददलानी सिंगर आहे म्यूजिक डायरेक्टर आहे जीअं हू ॻाईंदा आहिनि कंदा आहिनि हुननि खे ॾिसी करे असांखे एतिरी प्रेरणा मिलंदी आहे असांखे बि इयं वणंदो आहे असांजा ॿार ख़ुशि थी वेंदा आहिनि उहा बि चवंदा आहिनि की भई ई शो ॾिसी करे असांखे हेतिरी संतुष्टी मिलंदी आहे जीअं हुननि जी एतिरी प्रेरणा मिलंदी आहे तमामु सुठो लगंदो आहे ॿारनि खे सभ वेई करे हू शो सिंधी शो में एतिरी जागरूकता पैदा थींदी आहे की ही ॿार ॾिसंदा आहिनि उन्हनि खे सभनी खे इहा अनुभव थींदो आहे की भई जेको शो में सिंगर आहे हू आहे विशाल ददलानी सिंगर जेको मुंहिंजा ॿार सभ वेई करे हुननि जी सिंगर जेको हुननि जो गाना बुधंदा आहिनि सिंधी भॼन बुधंदा आहिनि हुनखे बुधी करे हू एतिरो हुननि खे मानसिक संतुलन एतिरो सुठो थी वेंदो आहे जीअं हुन शो में एतिरी संतुष्टी मिलंदी आहे जेको सभ ख़ुशि थी वेंदा आहिनि ऐं कई दफ़ो त इअं थींदो आहे की गाना ॿुधंदो ॿुधे हुननि जी आवाज़ में एतिरो दम आहे विशाल ददनानी सिंगर जी की उननि जा भॼन में एतिरा असीं मगन थी वेंदा आहियूं जीअं हू टी वी में ॻाईंदा आहिनि त असीं बि उन्हनि सां गॾु मिली करे ॻाइण लही वेंदा आहियूं हुनखे सभ कई गाना भॼन त अहिड़ा आहिनि की मुंहिंजे ॿारनि खे एतिरा वणी विया आहिनि की हुननि सां घर में हू खाली वेठा हूंदा आहिनि पोइ हुननि जा गाना भॼन ॻाइण लॻी वेंदा आहिनि हिकु ॿार त मुंहिजो हेतिरो हुननि सां इंट्रस्ट थी वियो आहे की हू बि इअं चवंदो आहे की भाई आऊं जीअं एतिरा वॾा विशाल ददलानी सिंगर आहे त आऊं उन्हनि खे ॾिसी करे मूंखे अहिड़ी प्रेरणा मिली आहे की आऊं बि अॻियां हली करे इअ सिंगर ठहियां जेको असांजे सिंधी भावरनि खे सिंधी भेनरुनि खे ई संदेशो आऊं पहुचाइण थो चाहियां की ई तव्हां सभ मिली करे शो ॾिसो हुननि जा भॼन ॾिसो हुननि जा भॼन ॿुधो हुन ॿुधण ते छा हूंदो आहे मानसिक संतुलन ठीकु रहंदो आहे ऐं पंहिंजी सिंधी भाषा में हेतिरी जागरूकता आहे की सभ ॻाल्हाए करे जोश अची वेंदो आहे की हिक खे ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे ॿिएं जो मनु कंदो आहे की ई सिंधी भाषा में जबरदस्त गाइण लॻी वञे ऐं ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे हुनजो दिलि एतिरो प्रसंन थी वेंदो आहे की हिक सां गॾु चारि चारि चारि सां ॾह ॾह सां गॾ वीह एतिरा सभ मिली करे सभ जीअं हुन में शो थींदा आहिनि शो में असीं एतिरो पाण खे ख़ुशि महिसूस कंदा आहियूं जेतिरा हू सिगरनि विशाल ददलानी सिंगर असांखे घर में सभिनि खे हू प्यारो आहे जीअं हू गानो गाईंदा आहिनि त सभ मगन थी वेंदा आहिनि बसि हिक ई चवंदा अहिनि की भई जय झूलेलाल जय झूलेलाल